अज्ज में थोआनू मैगी दे बारे च दस्सन लगी आं कि जेल्लै साड्डे कोल जियां टाइम घट्ट होंदा ऐ ते अस मैगी बनाई लैन्ने होन्ने क्योंकि ओह् ब तौले बनदी ऐ होर अस उसी जल्दी बनाइयै खाई सकने आं होर होर अस जदूं किते घूमन जन्ने अदूं बी मैगी खन्ने घर बाह्र किते घूमने जाना होए तां अस मैगी खन्ने होन्ने मैगी इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी कुतै बी कि'यां बी अस बनाई लैन्ने होन्ने होर जेह्ड़ी मैगी ऐ एह् दस रपेऽ दा पैक्ट आंदा ऐ एह्दे बिच्च इक मैगी होंदी ऐ ते इक ओह्दा मैगी मसाला होंदा ऐ जे मैगी अस बनाने कि'यां होन्ने पैह्लें ते अस गैस आन करने होन्ने लाइटर लेना पौंदा लाइटर तुप्पना पौंदा लाइटर तुप्पियै फिर सानू इक भांडा लैना पौंदा जदूं सानू पानी पाना पौंदा होर पानी पाइयै सानू गैस लानी पौंदी जेह्ड़ी सिंपल मैगी ऐ अस कि'यां बनाने होन्ने गैस लानी पौंदी ते ओह्दे बाद अस गैस लाइयै ओह्दे बिच्च उसी गड़ पानी उब्बलन दिन्ने जेल्लै धोड़ी ओह् उब्बलदा फिर ओह्दे बाद असें मैगी पानी होंदी ओह्दे च होर ओह्दे बाद मैगी पाइयै उसी गलन देना थोह्ड़े चिर फ्ही असें ओह्दे च मसाला पाना मसाला पाना ते उसी शैल रेड़े देने देने देने देने ते अस मैगी बनाई लैन्ने होन्ने ते रेड़े देने दे बाद ओह् मैगी बनियै त्यार होई जंदी ओह् मसां पंज मिन्ट लगदे सिंपल मैगी बनाने गी ते अस उसी पिर अपनी किसी भांडे च पाई सकनें भांडे च पाइयै फिर इक फाक होंदा जेह्दे कन्नै अस मैगी खन्ने होन्ने तुसें सारें गी पता गै होना ते ओह् असें मैगी खानी ऐ ठीक ऐ ते ओह् मैगी सिंपल मैगी बड़ी सोआदा होंदी ऐ इक मैगी सिंपल होंदी ऐ इक मैगी जेह्ड़ी होंदी सब्जियें आह्ली मैगी होंदी ओह् बी में थोआनू बनाना दस्सनी आं पैह्लें ते असें लेना इक फ्राई होई गेई जां कोई भांडा होई गेआ फ्राई लेनी असें ओह् फ्राई गैसा पर धरी ओड़नी फिर असें ओह्दे च पाना तेल तेल पाइयै तेल गर्म होन देना जेल्लै धोड़ी ओह्दा रंग पीला रंग चिट्टा नी होई जाए उल्ले धोड़ी असें उसी गर्म होन देना फिर असें ओह्दे च थोह्ड़ा जेहा जीरा पाई लैना इ'यां शो ताईं फ्ही असें ओह्दे च सब्जियां पानियां जियां गंढे होई गे टमाटर होई गे बंद गोभी शिमला मर्च एह् सब कुछ पाइयै असें केह् करना उसी रेड़े दिंदे रौह्ना पैह्लें ते असें गंढे पाने तेल बिच्च उसी शैल भुन्नी लैना थोह्ड़ा जेहा इ'यां ब्राउन ब्राउन करी लैना मिट्टी रंग दा करी लैना फिर ओह्दे बाद पाने असें टमाटर जे साढ़े कोल जेह्ड़ी जेह्ड़ी सब्जियां ऐं मटर पाई ले फिर बंद गो उसी रेड़ा देना शिमला मर्च पाई लेई फिर रेड़ा देना इक फिर बंद गोभी पाई लेई इ'यां रेड़ा देइयै शैल मिक्स करना फ्ही उप्परा सोया सॉस पाई ओड़नी सोया सॉस पान दे बाद ब्लैक सॉस पाई ओड़नी चिली सॉस पाई ओड़नी टमाटो सॉस पानी फिर ओह्दे बाद असें शैल रेड़े देई लैने ते दुई तरफ गैस लाइयै इक पतीलु चाढ़ी ओड़ना ओह्दे बिच्च पानी पाना होर मैगी मैगी उब्बलने उब्बलने गी चाढ़ी ओड़नी ते जेल्लै ओह् गली जाए ते असें ओह्दा पानी कड्डी ओड़ना उसी ठंडे पानी कन्नै गर्म पानी कड्डी लैना ते ठंडे पानी कन्नै धोई लैना ते उसी इ'यां बिखारियै इक भांडे च रक्खी लैना जेल्लै ओह् शैल सुक्की गेई ते उत्थें मसाला बी त्यार होई गेदा ते ओह् मैगी असें ओह्दे बिच्च पाई ओड़नी ते मिक्स करी ओड़नी इक ओह् मैगी होई गेई जेह्ड़ी लोग बड़ी पसंद करदे ऐ इक प्हाड़ें आह्ली मैगी होई गेई जेह्दे बिच्च बट्टर पाइयै बनांदे ऐ ओह् प्हाड़िये होर ओह्दे बाद ओह् मैगी बोह्त मश्हूर ऐ जेल्लै लोग प्हाड़ें बिच्च जंदे ऐ ओह् खंदे ऐं सारे ते ओह् बड़ी गै ज्यादा बड़ी गै ज्यादा शैल होंदी प्हाड़ें आह्ली मैगी सारे लोग ओह्दी तरीफ करदे ऐ ते इ'यां गै जेह्ड़ी इक मैगी होंदी सूप आह्ली मैगी सूप आह्ली मैगी सारे खाई केईं पसंद करदे केईं नेईं पसंद करदे ते जे मेरी जेह्ड़ी मेरी भैन ऐ ओह् सूप आह्ली मैगी खाना बड़ी ज्यादा पसंद करदी ऐ ते मिगी ओह् मैगी पसंद नेईं ऐ ते इ'यां गै उसी ओह् ओह्दा सोआद बक्खरा ऐ मेरा सोआद बक्खरा ऐ सारें दे सोआद बक्खरे बक्खरे होंदे इक याहू दी मैगी आई जंदी पतंजली दे आटा नूडल थ्होई जंदे ते फिर ओह्दे बाद मैगी होई गेई जेह्ड़ा कि जेह्ड़ा ओह् बनाई लैंदे ऐ ते फ्ही उसदे बाद इक पतंजली दी आटा मैगी ओई गेदी अज्जकल उसदे बाद मैगी दी आटा मैगी आई गेदी हर इक कंपनी ने आटा मैगी कड्ढी दी ऐ अपनी अपनी हून अस ओह् ओह् मैगी जेह्ड़ा पतांजली दी ऐ ओह् मिगी इ'न्नी शैल नेईं लग्गी ही इक बारी खाद्धी ही बड़ी इ'न्नी ज्यादा शैल ते नेईं बनाई ही उ'नें पर हां काफी ज्यादा शैल ही ओह् ते केह्ड़ी जेह्ड़ी अपनी मैगी ऐ एह् शैल ही पतांजली दी नी शैल लग्गी उसदे बाद मैगी इक ऐसी चीज़ ऐ जेह्ड़ी तौले बनी जंदी अस खाई सकनें मैगी कन्नै अस फुल्का बी खाई सकनें मैगी कन्नै अस ओह् मैगी कन्नै फुल्का बड़ा शैल तरीके कन्नै खनोई जंदा जित्थें असें दो फुल्के खाने होंदे उत्थें अस चार फुल्के खन्ने होन्ने होर अस मैगी बनाने दी बड़ी सारी रेस्पी ऐ जिवें बट्टर आह्ली मैगी होई गेई अस मलाई आह्ली मैगी बट्टर आह्ली कि'यां बनदी पैह्लें असें बट्टर पाना फिर उसी शैल गर्म करी लैना ते ओह्दे बाद ओह्दे च पाई ओड़ने गंढे पाने फिर टमाटर पाने फिर उनेंई शैल भुनन्ना फिर असें मैगी तोड़ियै पैक्ट च ओह्दे बिच्च पाई ओड़नी मसाले बिच्च उसी शैल रेड़े देई देई देई देई अस रेड़े देइयै उसी फिर असें थोह्ड़ा जेहा पानी लाई ओड़ना जिन्ने च मैगी गली जाए ते फिर पानी पाई ओड़ना थोह्ड़ा जेहा उसी खट्टी ओड़ना फिर ओह् गड़की जाए ते उप्परा मसाला मसाले दे पैक्ट पाई ओड़ने मसाले दे पैक्ट पाई ओड़ने फिर शैल रेड़े दिंदे रौह्ना दिंदे रौह्नाओह् मैगी त्यार होन लगी पौंदी फिर थोह्ड़े चिर पंज मिंट्ट च ओह् मैगी बनियै त्यार होई जंदी अस ओह् मैगी बी खाई सकनें इक मैगी केह्ड़ी होंदी इक मैगी होंदी अस बनाने होन्ने ओह् सि सिर्फ टमाटर पाने ओह्दे च छूरियै ओह् कि'यां बनदी ऐ ओह् बी थोआनू मै दसगी असें केह् करना कराटी लानी निक्का कराटू आखदे जूसी ओह्दे बिच्च तेल पाना छूरे दे टमाटर पाने टमाटर पाने तेल पाना तेल शैल गर्म होन देना पैह्लें फिर ओह्दे बाद असें टमाटर पाने उसी शैल रेड़े दिंदे रौह्ना शैल ओह् मसाला जेल्लै भुज्जी भुज्जी भुज्जी लाल होई जा तेल छड्डी ओड़ो अपना अस फिर ओह्दे च उसी शैल पानी लाई ओड़ना थोह्ड़ा जेहा फ्ही असें मैगी पाई ओड़नी उप्परा ते ओह् बनी गेई मैगी ठीक ऐ ओह् टमाटर आह्ली मैगी होई गेई इक मैगी होंदी ऐ अस बनान्ने होन्ने मलाई आह्ली मैगी जो वाइट कलर दी मैगी होंदी ऐ ठीक ऐ ओह् मलाई आह्ली मैगी कि'यां बनदी ऐ ओह् बी थोआनू अस दसगे पैह्लें असें साढ़ा जेह्ड़ा लाइटर गै गोआचे दा रौंह्दा ऐ पैह्लें असें ओह् लाइटर तुप्पना लाइटर तुप्पियै इद्धर उद्धर गै होना कुतै रसोई गैसा हिठ पेदा टिफन हिठ चली दी होना हां चलो लाइटर ते लब्भी गेआ फ्ही असें गैस ऑन कीती मज़े कन्नै ते असें केह् कीता थोह्ड़ा जेहा तेल पाई लेआ ठीक ऐ मासा हारा पाना अज्ज क्योंकि असें मलाई मैगी बनानी ऐ ते सिंपल बननी ऐ ते प्याज पाई लेआ इक बस उसी थोह्ड़ा जेहा इ'यां ब्राउन ब्राउन कलर दा करी लैना ते फिर ओह्दे बाद उसी शैल रेड़े देइयै थोह्ड़ा जेहा लून पाई लेआ ऐक्सट्रा धोड़ी जेही मर्च पाई लेई ते फिर असें मैगी पाई ओड़नी मैगी गी रेड़े देने शैल भुनन्ना फिर असें ओह्दे उप्पर पानी पाई ओड़ना पानी पाना उसी शैल गड़कन देना शैल गड़कन देना शैल गड़कन देना शैल गड़कन देना फ्ही ओह्दे गड़कने दे बाद असें शैल रेड़ देई देई देई जेल्ले धीड़ी मिक्स नी होंदी मैगी ते पानी मतलब पानी ओह्दा मुक्की जंदा ओह्दे च पानी जियां मुक्केआ ते असें ओह्दे च पाई ओड़नी क्रीम क्रीम पानी क्रीम केह् जिसी आखदे अस मलाई मलाई पानी ते ओह्दे उसी जियां अस रेड़ा देगे इद्धरै उद्धरै परतगे ते ओह् बड़ी शैल लग्गनी चिट्टे रंग दी इक ओह् मैगी बी त्यार होई इक अस बनाने होन्ने जेह्ड़े ओह् होंदा ना पापकोन मक्की दे जेह्ड़े ओह् होंदे ओह् ओह्दे अस मक्की दे दाने होंदे ओह्दी बी इक मैगी बनदी ऐ ओह् बी बट्टर आह्ली मैगी होंदी ऐ चीज़ बी पौंदा ओह्दे बिच्च पनीर बी पौंदा ऐ ओह् बी इ'यां गै बनदी सेम सेम लगभग सेम गै बनदी ऐ जियां असें पैह्ली मैगी बनाई उ'आं गै पानी पाना ओह् सब कुछ पाना फिर ओह्दे बाद गड़कन देनी मैगी पानी पनीर पाना शैल पनीर पाइयै फिर असें ओह्दे बिच्च जेह्ड़े उब्बले दे पॉपकोन होने जे मक्कें दे दाने ओह् उब्बले दे शैल लून आह्ले ओह् बी पाई ओड़ने ते ओह् बी मैगी साढ़ी होई जानी त्यार इ'यां गै